हँ बोलियौ सर हँ सर हँ सर जल्द से जल्द पता लागि जेतै हँ सर आओर की दिक्कत हँ सर हँ सर मिल जेतै पता लगतै तऽ बता देब बस अखनि अच्छा आउ ने मुकुल मुकुल हँ सर अहाँ आरके तऽ पुलिसबला घुमै हए कि नहि राति कऽ

हँ देखलियै बाबा चल गेलखिन केमहर यै हँ सर अब सर इएह जारी रहत आच्छा जारी रहतै ब्यवस्था अहाँके बहुत जल्दी गाड़ी मिल जाएत ठीक छै आओर गाँवमे केओ चोरी आओर गाँवमे कोइ चोरी आर नहि ने होइए ठीक छै कत चोरी भेल रहए अच्छा ठीक छै समानो आर चोरी भेल अच्छा ठीक छै पता लगे लगतै अहाँके सम्पर्क कएल जाएत कहियो आर गहना चोरी भेल किछु रुपैआ गहना रातिके अहाँ सब नीक से रहब दु दु गो गाड़ी पुलिसके भेजब आब चोरी नहि होएत ठीकसँ हँ तऽ पूरा ध्यान दै छी मगर अहाँ सबके ध्यान रखनाइ जरूरी हए

गाड़ी अहाँके बहुत जल्दी मिल जाएत हमसब सावधानी से खोजि रहलियै हँ ठीक छै तऽ रौशन रखैत छी